हेलो हाँ ग्रीन ब्रिज रेस्टोरेंट से बात कर रहे सर आप सर मुझे ऑर्डर करवाना था ये आपके यहाँ ये बटर आलू पालक मटर पनीर दाल फ्राई मिल जाएगा और क्या क्या डि सर और क्या क्या डिस हैं आपके पास जी हाँ हाँ हाँ और सर रोटी जो कुछ यानि रुमाली रोटी टाइप की मिल जाएगी उसमें क्या जी तो उनका सर रेट एट रोटी का रेट क्या लगेगा सर आप रुमाली रोटी का रेट बता दीजिए बीस रुपये अच्छा तो सर एक काम करिए आलू पनीर कर दीजिए आप और पालक पनीर कर देना आप और एक मटर पनीर है उसमें वो भी कर देना सर आप मिर्ची सर सर नॉर्मल रहेगी उसमें मेरा मिर्ची का मतलब ग्रेवी वाली मिर्ची रोटियाँ सर उसमें आप वो और क्वान्टिटी यानि मतलब सैलेड वैलेड भी मिल जाएगा ना जी नहीं तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा चार्ज़ ना लगे उसमें ठीक है सर तो आप पाँच रोटी कर देना और बाँकी हमने आपको ऑर्डर बता ही दिया है पी जी कॉलेज नर्सिंहपुर ठीक थैंक यू सर